अ मा खालामदों नोंथां बै मा राबां बर' बाजाराव दा मोनायाव सोमलिगुरिनि लामा गोलाव गान दंनो माथो है सोमलिगुरिनि लामा गोलाव गान दंनो हैद मोजां बिसोरो मास्टार फोरोंग्रा अस्ताद लाबो लायदोंना है मोजां जादों होन्दों माथो बै दाख्लिबो माबायाव दुमनि दुरगा फुजायाव सोरां लायजासे देखायदोंनो बेराद मानसि जादोंनो ओरैनो थास्लाय स्लाय फुजा नायथाव थाव थांसै खोमा थुरिबारिना ए दा ओइ बिसोरनिया समनियासो दंनो दा मोनानिया माबा बै सोमलिगुरिनि माबा फाल्लानि नामा माबा होन्दों खोमालै सनानि आइयै भारत बिमा अ फाल्लानि नामा बेखौ आं नायनो नायनो लुगैदोंलै लोगोबो गैया नालाय आख' फाख' मोनगासिनो दं ओइ मालायफ्रा मालाय मोजां मोननाय थानायफ्रा मोजां मोननायजों थांजोब्बाय जोंहाथ' बिदि गैयाना हैद बिसोर मालाय गोसोथोनाय गोनांफ्रा गावबागाव गोसोथोनायजों थांजोब्बायलै जोंहा सानैजों थांसै अ दा गोदाव सोराव लोगो मोना बे मेथाइ जाहोब्लानो लोगो जालाबायोलै सिख्लाफ्रा दा जोहोब्ला लोंहोब्लानो फैसा देखायब्लानो लुगैयो दामा दामि जायो

गाननायफ्रा आरो एसे फ्राद फ्रिद गानदो रुवाथियालाय नोंथांनाव बे आवगोल नोंसिनाव थाफैदोंमोन खोमा आरो बै माबानि बासबारिनि आंबो बै जाहानाव थानाय रुवाथिया फैयोना फैयाब्रा एसे नायथिंगोन र' दा फुजायाव थांब्ला गाबागाव बेथनजों बायना ला गाबागाव बेथनजों बायना लाब्लानो जायो हा नोंथाङालाय माथो बायनानै हरा गंसे बायना हरब्लानो जायोना रायज्लायनो आन्था गाना बिराद मोजां जादों होन्दोलै बिसिना अ बि साइखेलखौनो लानोसै नामा साइखोल लाना थांदोनि दे दे होमब्ला ओंखारदो आं ओइ लंफेना गानबाय